सिंधी अबाणी बोली मिठड़ी अबाणी बोली सिंधी उहा भाषा आहे जेको सिंधी हिकड़ी अहिड़ी लैंग्वेज आहे जेका असां सिंध खां वापसि अची भारत में जंहिंखे जीवित रखियो आहे इहा हिकड़ी अहिड़ी अहिड़ी भाषा आहे जंहिंजे जंहिंखे पंहिंजो कोई बि राज्य भारत वर्ष में न मिलियो आहे पर असां सिंधी खाली हथु आहियासीं ऐं अॼ विखरजी करे भारत जे हर कंहिं कुंड में वेठा आहियूं छा हुजे जम्मू कश्मीर छा हुजे कन्याकुमारी छा हुजे गुजरात छा हुजे असम हर कंहिं जॻह ते सिंधी विछर विया आहिनि अॼु सिंधीयुनि पहिंजे कर्महठ भाव सां पंहिंजो पाण जो हिकिड़ो रुतबो ठाहे रखियो आहे जेके वॾा वॾा सेठ आहिनि उहे अॼु बि सिंधी आहिनि सिंधी भाषा खे बचाइण वास्ते असां सभिनी जो फर्ज़ ठहे थो त असां पंहिंजे ॿारनि सां पंहिंजे घर में सिंधी ॻाल्हायूं छो जो जेका बि शुरूआत थींदी आहे उहो पंहिंजे घर खां थींदी आहे पैंजे घर में अगरि असां पंहिंजे ॿारनि खां सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त असांजी सिंधी भाषा जीवित रहिंदी सिंधी भाषा अगरि जीवित रहंदी त असांंजो सिंध न हूंदो हुए बि भारत में रहंदो हिन खे बचाइण वास्ते असांजी सरकारु ज़रूरु असां सां आहे हुन सिंधीअ अकैडमी ठाहे रखी आहे जेका सिंधी नाटकनि खे सिंधी लाॾनि खे सिंधी संस्कृति खे सिंधी स्कूल ठाहे करे सिंधी कॉलेज ठाहे करे हुननि खे जीवित रखण जी कोशिश करे रही आहे पर सरकार सां गॾु गॾु असां सभिनी जो बि फर्ज़ु ठहे थो की असां हिन सिंधी भाषा खे जीवित रखूं पंहिंजी सिंधी परंपराऊं पंहिंजा सिंधी लाॾा छेॼ झूलण जो चालीहो हिननि सभिनीनि खे बरक़रारु रखिणो सिंधी मंदरुनि जी ब मंदरूं ठाहियूं जिते असांजे झूलण जो पाठ थिए झूलण जी पूजा थिए ऐं चालीहो भई जेके देघ ठहंदा आहिनि हुन में उहे सभु कयूं छेॼ पायूं लाॾा गायूं सभिनीनि खे मिलायूं पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सेखारूं सिंधी लिखण बि सेखारूं ऐं सिंधी पढ़ण बि सेखारूं हिन में ई असांजी संस्कृति जो विकास थींदो सिंधी भाषा में अहिड़ी घणी शयूं आहिनि जेके हिंदी ऐं संस्कृति में वञे मिलंदी आहिनि इहे सभु हुन जो संभाले करे रखण जी ज़िम्मेदारी असां सभिनी जी आए ऐं हुन सभिनी खे पाण खे वधाइण वास्ते करण वास्ते असांखे पंहिंजे ॿारनि खे ऐं पंहिंजे नंढणनि खे सिंधी सेखारणी पवंदी ऐं हर कंहिंखे पंहिंजे घर में सिंधी ॻाल्हाइणी पवंदी हिकु इहो नंढो सौ उधम करे असां पंहिंजी सिंधी भाषा खे ॾाढो बचाए था सघूं छोजो सिंधी भाषा लाइ इहो जेको ॾाढो ज़रूरी आहे की असां सिंधीअत खे बचायूं छोजो सिंधी हिक अहिड़ो ई भाषा आहे जंहिंखे भारत में को राज्य न मिलियो आहे न राज्य हुजण जे बावजूदि असांखे पंहिंजी भाषा खे जीआरणो आहे झूलेलाल खे यादि रखिणो आहे सभिनी खे प्यारु ॾियणो आहे जय झूलेलाल